मेरे गाँव में नौटंकी आती है डांस होता है उसको जाते देखते है सब कुछ कहते है आ आर्केस्ट्रा आता है उसमें भी जाते हैं देखते हैं बहुत अच्छा हो और लगता है आनंद आता है यहाँ पर टी वी पर देखते हैं डांस होता है वहाँ पर भी अच्छा लगता है मोबाईल पर देखता हूँ अच्छा लगता है डांस इन्हें सब बहुत बढ़िया सा लगता है डांस हैज हर एक वहाँ पर दिखता हूँ टी वी पर और वहाँ पर मोबाईल पर चैनल पर सब देखता हूँ कि डांस खूब बढ़िया अच्छा लगता है मन करता है की हम भी करे मने नहीं इसलिए

टी वी पर देखते हैं और मोबाईल पर देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है इ डांस होता है हर एक हर एक डांस को अच्छे ढंग से लगता है इसलिए पूरे वहाँ पर दिखता हूँ